इय्यां मतलब कि आऊं ज्यादा पर्सनल इत्थै बोलना पसंद तां नि करगा वा इय्यां निक्की नेई गल्ल जेह्की आऊं सनाई सकदा तां ओह् ऐ मेरी पढ़ाई दे बारे च जिसलै आऊं दसमी पढ़दा मतलब कि बड़े साल पैह्ले गल्ल ऐ उसलै इन्ना पता वि नि होंदा हा अग्गैं केह् रक्खना केह् नेईं रक्खना मैडिकल रक्खना नान मैडिकल रक्खना कोम्मेर्से रक्खना आर्ट्स रक्खना उस वेल्लै साढ़े आस्तै सारे ही इक्कै नेह् होंदे हे सारे केह् फर्क होंदा हा किश नि होंदा ते उसलै मैं अपने मैं केह् गल्ती करूड़ी थोह्ड़ी मैं अपने बापू शा सलाह् लेऊड़ी इय्यां मतलब कि ओह् तै मेरे आस्तै कदैं वि बुरा नेईं चाहंदे हे वा ओ वा ओ आप्पू गै नि पढ़े हे ते उ'नेई केह् गै पता होना हा फ्ही केह् पढ़ाई दे बारे च केह् करना चाहिदा यां केह् नेईं करना चाहिदा उ'नै वि इय्यां किश वि आखुड़ेया कि हां भाई आर्ट्स रक्खुड़ इय्यां उ'नेई जे मुहां च आया उन्हैं ओ बोलुड़ेया उसलै मैं ओह् रक्खुड़ेया ते फ्ही बाद'च जाइयै मेरा उत्थै किश बनेया नि फ्ही मतलब कि ठीक गै कीत्ता आऊं उसलै केह् कर सकदे हे उसलै ना इन्नी स्हूलतां होंदियां ते ना किश अज्जकल जियां सारे कच्छ फोन न सारा किश सारें पता सारे अवेयर न गल्लें बारें कि केह् अज्ज करना चाहिदा केह् नेईं करना चाहिदा सारे पढ़ी लिखियै वि ते सारें थोह्ड़ा दिमाग आई दा पैह्लें ते लोक इय्यै नेह होंदे हे इय्यां गै टैम पास करदे अग्गें पिच्छै ते उय्यै खुम्बै बाड़ी बानी के इय्यां इय्यां टैम टपाना ते कम्म करना बस